जी अच्छा तो आपको दो बाइक लेनी है या फिर ऐसे कुछ काम के लिए चाहिए रेंट पर

क्या प्रोजेक्ट वर्क के लिए आए हैं अच्छा तो आपको न्यू बाइक चाहिए या वैसी पुरानी चलेगी तो फिर उसी के हिसाब से चार्ज रहेगा जी आपको तो पहली बार ही आप एम पी के ही हैं या कहीं बाहर से हो अच्छा अच्छा बाहर से हो तो आपको पहले तो यह कुछ मैं डाक्यूमेंट्स बताऊँगा वह सबमिट करने होंगे और आपका जैसे चार्ज है जैसे आपका जो है पेट्रोल वह आपका ही रहेगा आपको ही भरवाना पड़ेगा जितना भी आप यूज कर रहे हो जहाँ ले जा रहे हो कहाँ नहीं तो मैं आपको कितने दिन के लिए चाहिए एक महिना डेढ़ महिना लग सकता है तो मैं आपको बताऊँगा पाँच हज़ार रूपये देने पड़ेंगे आपको एक्स्ट्रा चार्ज यह है देखो पाँच हज़ार रूपये तो लगेंगे आपको लेंगे एक महीने के लिए लेकिन अगर आप से कुछ टूट फूट होती है तो उसका अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा और फिर कुछ स्क्रेच वग़ैरह आती है जो भी है वो आपका रहेगा बाक़ी मैं आपको कुछ डाक्यूमेंट्स हैं वह मेरे पास सबमिट करने होंगे जैसे आधार कार्ड दो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और आप जहाँ पर रहते हो आप वहाँ का डोमेस्टिक सर्टिफ़िकेट चाहिए मे को तो यह सब डाक्यूमेंट्स सब वहाँ पर लगेंगे आप ले जा सकते हो आप यह मेरा नंबर है कांटेक्ट कर लेना जी है सिटी सेंटर जी मिल जाएगी मैं उसी का ही कंपनी का मालिक हूँ तो मेरे एम्प्लोई लगे हुए हैं मैं उन से कह दूँगा आपको मिल जाएगी सिटी सेंटर पर है जी जीवाजी यूनिवर्सिटी के जस्ट बग़ल में ठीक है ओके